जी हाँ हाँ बताइए किस प्रकार का मेकअप करवाना है आपको

अच्छा तो हाँ तो इसमें दो प्रकार के मेकअप होते हैं तो ब्रू ब्रा ज़्यादा मतलब ग्लो वाला मेकअप चाहिए आपको की कम ग्लो में चाहिए फोटो अच्छी आ जाये न वो हेयर स्टाइल भी रहेगी इसमें जी ठीक है तो इसमें आपका जो भी आप एड देने जा रहे हैं तो बहुत अच्छे फोटो आयेंगे हाँ इसकी रहेगी तीन हज़ार से पाँच हज़ार तक एक तीन हज़ार वाला है एक पाँच हज़ार वाला है कौन सा करवाओगे आप तीन हजार वाला हाँ ठीक है तीन हज़ार वाला बहुत अच्छा है ये आपको आना है महेतपुर महेतपुर में है ये और ये जो बस स्टैंड के पास में है किरण ब्यूटी पार्लर हाँ ज़्यादा तो नहीं है क्योंकि न बहुत मतलब पाँच हज़ार का होता है तीन हज़ार का होता है मतलब जो भी आपको फोटो और एड्स बना रहे हो बहुत अच्छी फोटो आयेंगे और बहुत अच्छा मेकअप होगा जो हमारा प्रोडक्ट है न ये वो तो सेल ज्यादा सेल नहीं है इनका क्योंकि बहुत प्राइस कम है और इसे देखा जाए तो हमने डिस्काउंट कर के दिया है आपको हाँ ठीक है आप पच्चीस सौ रुपये दे देना इससे ज़्यादा इससे कम नहीं हो सकता है हाँ वो रहेंगे निहार के मेकअप में जब आप आओगे न तो इसमें अब आपके द्वारा क्या है कौन सी कम्पनी का वो प्रोडक्ट है हमारे यहाँ सारे प्रोडक्ट है तो उस हिसाब से आप बता सकते हो कि आपको पता होगा ना कौन सी कम्पनी के ठीक हैं तो उस हिसाब से हम मंगावा लेंगे ऑर्डर कर देंगे तो अगर आप आओ तो कल आना चाहो तो पहले बता देना आप हाँ आपको कब चाहिए मेकअप शाम तक चाहिए न तो आप बता दीजिए आप पेमेंट कर दीजिए तो मैं ऑर्डर कर देती हूँ आपको जो भी किसी कम्पनी से मंगवाना है किस कम्पनी के प्रोडक्ट यूज करने तो मैं मंगवा कर रख लूँगी और जब आप आओ तो कॉलिंग कर लेना एक बार और बस स्टैंड पर आने के बाद पूछ लेना किरण ब्यूटी पार्लर कहाँ है तो आपको बता देंगे कोई भी ता पोस्टर लगा हुआ है बाहर हमारा ठीक है न ओके